एक बार मैं जब स्कूल की तरफ से हम लोग घूमने गए थे तो वहाँ पर जंगल नेशनल कैंप था जिसमें कि हमें ऊँचे ऊँचे पहाड़ और घाटियाँ को चढ़ने का टास्क था और जिसमें कि सभी बच्चो को एक साँथ चढ़कर ऊपर की ओर जाना था लेकिन पहाड़ इतने ऊँचे ऊँचे थे कि देखकर डर लग रहा था लेकिन उन्हें वह रूट वह रास्ते को वह रूट को कंप्लीट करना था लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था पंद्रह से बीस किलोमीटर की ऊँची पहाड़ी थी जिसे जिसे हमें पैदल चल कर पार करना था पार करने के बाद जब हम पार करने के बाद जब हम थोड़ी देर पाँच दस मिनट के लिए ब्रेक ब्रेक लेते फ़िर वहाँ पहाड़ी पर ब्रेक लेने के बाद फ़िर और थोड़ा और चलते लेकिन हाथ पैर में खरोंच आने की संभावना भी बहुत थी लेकिन एक मन में एक डर था कि यहाँ से पहाड़ी के ऊँचाई पर से कोई हम लोग गिर न जाए और सोहागपुर के पास एक सोहागपुर के पास एक पचमढ़ी है जिसमें कि चौरागढ़ की पहाड़ी है और वहाँ से धूपगढ़ी दिखता है जिसकी ऊँचाई पंद्रह से बारह किलोमीटर थी लेकिन उसे पैदल चलकर एक सौ बीस मिनिट में ही खत्म करना था और लेकिन पहाड़ी इतनी ऊँची थी कि जिसे देखकर मन में घबराहट और डर महसूस बना हुआ था लेकिन वह पहाड़ी क्रॉस करके हमें हम अपने रूट पर पहुँचे और बो पहाड़ी की जब ऊँचाई से खड़े होकर देखा तो मन में बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि यहाँ से पैर या कुछ हाथ पैर स्लिप ना हो जाए